आंनि थाखाय दखना गांसे बायदोंमोन मोजाङानो ओमफ्राय आगर आलायाबो मोजां दखनाफ्राबो मोजां आगराबो मोजां किन्तु दामा बांद्राय बुरजा लायाखै आरोना ओरैनो दुइ हाजारसो आराय हाजारसोआनो लादों ओमफ्राय दखनाया एसे जामबाय दा जामनानै एसे सुरैहांहां जाबाय ओमफ्राय होम्बाबो गानो आं बेखौनो